एह् जेह्ड़ी डेगरें दी भासा ऐ एह् साढ़ी अपनी डोगरें दा भाशा ऐ इस भाशा गी अस मतलव गर्ब कन्नै बोलने आं बड़ी एह्दी ओह् करने आं कि साढ़ी भाशा ऐ जियां के साढ़ी मतलव डोगरें दे ध्यार आंदे न बच्छदुआह् आंदी ऐ बछदुआह् आंदी भुग्गे दा बर्त आंदा ते बच्छ दुआही दी बर्त रक्खियै बी अस जनानियां कट्ठियां होइयै एह्दी क्हानी सनान्ने मतलव जेह्ड़ा भुग्गे दा बर्त ऐ भुग्गे दे बर्ते दी बी क्हानी सनाने जेह्ड़ी जियां के सारियां जनानियां कट्ठियां होईयै अस एह्दा अपनी भाशा च बड़ी खुशी कन्नै ओह् करने आं जियां के साढ़ै घर कोई बच्चा पैदा होंदा ओह्दियां बिहाइयां गानियां अगर कुड़ियें दा ब्याह् होंदा तां सुहाग गाने मुड़े दा होऐ तां अस घोड़ियां गान्ने इयां एह्दे आस्तै अस एह्दा प्रचार करने कि साढ़ी जेह्की अगली जनरेशन आने आह्ली ऐ ओह्दै आस्तै साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ एह् चलदी रौह्ग इस डोगरी गी अस इस डोगरी दा अस अग्गैं अग्गैं मान बधाने आं कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ जेह्के साढ़े अग्गैं बच्चे न इदें जेह्ड़े बच्चें दै अग्गैं बच्चे होंगन उन्नै तक साढ़ी एह् भासा जेह्की ऐ मतलव अग्गैं चलदी ऐ एह्दै कारण जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ साढ़ी अपनी भाशा ऐ डोगरें दी भाशा ऐ जियां के अस कुतै मन्दरैं च सतसंग करने आं कीर्तन करने आं उत्थैं बी अस जनानियां कट्ठियां होईयै अपने डोगरी गीत गानियां डोगरी गीत दा अपना गै मज़ा ऐ डोगरी भजन दा बी अपना गै ओह् ऐ सुआद ऐ ब्याह् कारजे बी अस डोगरी संगीत गान्ने ते डोगरी गै रवाज बिच्च अपनी मतलव ओह् करने आं जेह्ड़े डोगरी संगीतकार होंदे कियां कुसै जियां के साढ़ी डोगरी भाशा दी इक सरस भारती ऐ दी ओह् बी डोगरी बिच्च गै रमालो राम जेह्ड़ा ऐ एह् बी साढ़ी डोगरी दा जेह्ड़ा ऐ अच्छा प्रचार करा दे एह्दे आस्तै करा दे कि जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ एह् साढ़ी मतलव खत्म नी होऐ अग्गैं चलदी रवै अग्गैं तक सैह्ज रवै